लेखन करतना केन्ना केन्नाय भंय दिसप वा आत्मसवशय येवक स्वभावीक म्हजें लिखाण पुरशें आसा कांय ना वय अशे विचार मनशाच्या तकलेन येवंक शकतात ह्यो भावना सामान्य आसात आनी फकत लेखकाकूच न्हय तर खंयच्याय सर्जांशील क्षेत्रांत काम करपी व्यक्तीक ह्यो येवं शकतात ह्या भंयाक तोंड दिवपाचें एक साधन म्हणजे सातत्यान बरयत रावप सातत्यान लेखन करत रावप प्रत्येक लिखाण हें परिपूर्ण आसताच अशें ना पूण अशें म्हणटात की मनीस हो चुकांतल्यानूच शिकता तशेंच जर बरयत रावलीं आनी चुको करीत रावली जाल्यार आनी ते चुकांतल्यान जर शिकत रावलीं जाल्यार एक बरो लेखक निर्माण जावपाची चडांत चड शक्यताय आसा म्हाका म्हज्या स्वताच्या लिखणा बद्दल केन्ना केन्नाय शंका येता पूण वाचकां खातीर उपेगी वा प्रेरणादायक आसल्यार हें समाधान म्हाका फावो जाता आनी लोकां कडल्यान जेन्ना म्हाका प्रतिक्रिया मेळटात तेन्ना तें समाधान वेगळेंच आसता म्हजे जे साहित्य लोक वाचतात तेच म्हाका आदार आनी प्रेरणा दितात तातूंत म्हजे मित्र आनी कांय वेळार म्हजे शिक्षक म्हाका मार्गदर्शन करतात तांचे प्रामाणीक मत म्हाका म्हज्यो चुको सुदारपाक मदत करता एकदां म्हज्या एका इश्टान म्हाका सांगलें तुज्यो कविता आनी तुज्यो काणयो म्हाका म्हज्या कठीण काळांत खूब उपेगीत थारल्यो एकट एकसुरो आसतना म्हजो वेळ सारूंक त्यो म्हाका बऱ्याक पडल्यो हें आयकून म्हाका एक वेगळेच मोटिवेशन मेळ्ळें आनी म्हजो आत्मविश्वास दुप्पटीन वाडलो